लैथोमायाव हमनायनिफ्राय हाथायाव फाननायसिम ना हमनायनि नेमखान्थिफोरा मा मा होननानै बुङोब्ला जोङो बुंनो हायोदि लैथोमायाव नाफोरखौ जोङो जे लानानै जे लानानै जाहासाव थानानै नावाव थानानै जेजों सादनानै लाबोनायखौ जों नुनो मोननाय जादों बे जेआ गिदिरनि गिदिर फिसानि फिसा थायो ना हमनायाव बेवहाय जोङो नाखौ जोङो लैथोनिफ्राय बोखांनानै जोङो बर'फआव सोनानै गोबाव सम सिमहालागै दोननो थाखाय जोङो कारटुनाव बर'फ सोनानै बर'फ सोनानै नाखौ जोङो दोननाय जायो बे नाखौहाय जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव लांनाय जायो हाथाय बाजाराव जेरै गुबुन नाखौ गुबुन जायगायाव गुबुन जायगायाव गासैबो जायगायावनो दैथायहरनाय जायो जेराव जेराव नानि बाजारा मोजांसिन बेवहायनो जोङो नाखौ गुबुन जायगायाव दैथायहरनाय जायो नाफोरखौ जोङो जोङो बोरसिजोंबो बोननाय जायो गुबुन आदार होनानैबो दोननाय जायो आदार होनानै जे सारनानैबो लाबोनाय जायो आरो साखाथियाव माखासे गिदिर ना फोरा जाबाय जोंनि साखाथियाव ना ना मोननायफोरा जाहैबाय बारलि मागुर सिंगि बेंसि सुल थिमि बेफोरखौ जोङो मोननाय जायो बेफोरो बेफोरो नाखौ जोङो काज'लगाव बाक्सा उदालगुरि क'क्राझार बायदि बायदि जायगायाव जोङो फाननायखौ जों नुनो मोननाय जायो

जोङो हमनायनिफ्राय लानानै हाथाइसिम फाननायाव जोङो जोङो बेवहाय बयबो हिनजाव हौवानियानो जाया गासैबो जोङो नाखौ हमनानै लाबोनानै जोङो बाजाराव फाननानै रां खामायनानै आरजिनानै लाबोनो हायो बेवहाय उन्दै गेदेर आरो हिन्जाव हौवानि खोथायानो फैआ बेखौ ओम बेखौ फाननानै फाननाय लैथोनिफ्राय बोखांनानै जोङो फाननाय सिमाव लाबोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो